जि'यां अस गल्ल करचै रोटी दी रोटी दी मतलब केह्दै च जैदा टैम लगदा रोटी जैदा एह्दे च गै जैदा टैम लगदा जि'यां राजमाह् होई गे पनीरै गी बा लगदा ऐ केईं बारी टाईम बबरू जो बा ऐ बैसे ओह्दै च टाईम लगदा होर चौल फुलकें गी बी टाईम गै लगदा असें बनाई लैन्ने पैह्लें तां मिगी आंदा गै नेईं ही फिर मेरी मम्मा जी ने इ'यां इ'यां सनाया पर उ'नें गी दिक्खेआ में बड़ा टाईम लगदा हा बनाने गी उ'नें होर ओह्दै च लगदा हा टाईम कि फुिल्के बनाने फुल्के बनांदे जि'यां बैसे अस पैह्ले जि'यां राजमाह् दी गल्ल करचै दाल पैह्ले असें चढ़ानी ओह्दै च तेल पाना थोह्ड़ा जा चड़ानी मतलब बराबर मिडियम फलेम च रक्खना ओह्दै बाद च केह् करना कि बराबर बराबर रक्खियै अगर नेईं होऐ मतलब दाल नेईं होग अगर ओह्दा पानी सुक्केआ राजमाहें गी ते बैसे जैदा पानी चाहिदा फिर ओह् सुक्केआ पानी ते फिर अस ओह्दै च केह् करदे कि फिर अस ओह्दै च केह् करने कि ओह् करने पानी मतलब शैल दो तिन्न सीटीयां लोआइयै अगर गैस पर चढ़ाई दी होऐ तां ठीक ऐ बनी जंदी जल्दी ओह्दै पर बी असें अग्गी पर बनानी होऐ तां बड़ा टैम लग्गी जंदा अग्ग बालो फिर मतलब अग्ग बुज्जी जा बालदैं बूलदैं टैम लग्गी जंदा बड़ा टैम लगदा फिर अस एह्दै च केह् करने कि बनाइयै फिर अगर पानी सुक्की जा राजमांह् च फिर ओह् पानियों बोलदे ठंडा पानी ऐड़ करना होंदा जां जैदा गलदे राजमाह् गालियै उ'नें गी फ्ही मतलब तड़कैं पाइयै प्याज कट्टियै टमाटर ल्हैसुन जो बी होंदा ओह् पाना फिर मतलब तड़का लांदै टमाटर भुन्नदै प्याज पुन्नदै टाईम लग्गी जंदा लग्गी जंदे दस मिंट उ'नें गी मिक्सी च ओह् कीते दे होन ग्राईंड़ कीते दे होन तां फिर टाईम घट्ट लगदा अगर ओह् तां फिर ओह् होई जंदी होई दी जल्दी ओह्दै शा बाद च अस केह् करने कि फिर राजमांह् गी तड़का लाइयै राजमांह् गी मिंदियै मिंदियां फिर जि'यां बोलदे परीचदे मिंदियै बैसे जो बी होंदा उ'नें गी अस करियै दस मिंट उ'नें गी लाई ओड़ने फिर टाईम लग्गी जंदा इक डेड़ घैंटा लग्गी जंदा उ'नें गी सब कुछ करदे फिर चौल बी चढ़ाइयै बैसे बनी जंदे जल्दी गै दस मिंट लगदे चौलें गी ते चौलें गी बैसे धोनें होंदे सब किछ धोआइयै चीज खानी पौंदी फिर असें बड़ा होंदा जि'यां अस गल्ल करने पनीर दा पनीर अस पनीरे गा तलियै बी बनांदे बैसे इ'यां बी बनांदे तलियै बनाना होऐ तां थोह्ड़ा टैम लग्गी जंदा उस्सी पैह्लें तलो कट्टो उस्सी फिर बनाओ फिर ओह्दा बी तड़का तुड़का लाइयै टाईम लग्गी जंदा फिर उस्सी बनाइयै जि'यां जि'यां करियै फिर ओह्दै बाद अस केह् करने कि मिंदियां फिर टाईम लगदा फिर अस बोलने ओह् करो मिंदियै टाईम ही लगदा असें फिर ओह्दै च ओह् करने अस पनीरे गी मटर तोड़नें मटर तोड़दें बी टाईम लग्गी जंदा फ्ही उ'नें गी बी शैल तड़का लाइयै भुन्नियैं पानी पूनी पाइयै फिर अस पनीर सुट्टनें फिर शैल बनी जंदा ओह् थोह्ड़ै चिरै बाद बनी जंदा ओह्दै बाद केह् करने अस कि होर सब्जी अजकल्ल फास्टफूड़ होंदा अजकल्ल मोमोस सोमोसे बगैरा में ते बनाए निं कदैं बट तुसेंगी सनानी में कि उ'नें गी बी बड़ा टाईम लगदा उ'नें गी ते त्रीह् चाल्ली इक इक घैंटा लग्गी जंदा अगर में बनाने होन तां इक डेड़ घैंटा लग्गी जंदा अस ओह् जेह्ड़े रैस्टोरैंट बनांदे जेह्ड़े मतलब कीती दी होंदी बैसे ते ट्रेनिंग उ'नें जि'यां कि अस बनान्ने रोटी घर असें ते ट्रेनिंग होई दी बैसे ओह्दी ते इ'यां ओह् बी बनान ओह् बी बनान ते उ'नें गी बी ट्रनिंग होई जंदी ओह् बनांदे नी ते उ'नें गी लगदा अद्धा घैंटा चाली पंताली मिंट लगदे उ'नें गी बस फिर इ'यां इ'यां करियै असेंगी इन्ना टैम लगदा राजमाह् होई गे पनीर होई गऐ जो बी इ'यां इ'यां बबरू बनाने अस उ'नें गी ते टाईम लगदा ही ऐ उ'नेंगी अस केह् करने कि पैह्ले आटा घोलने अस आटे गी ओह् करियै आटा घोलियै केह् करने कि बेकिंग पोडर पाईयै उस्सी फुल्लन दिन्ने आटे गी मतलब शैल खिड़ी जा इ'यां आटा फिर खिड़ी जा आटा थोह्ड़ै चिरै बाद अस केह् करने कि थोह्ड़ै चिरै बाद सब्जी सुब्जी बनी जा खीर हां सब्जी सुब्जी बनी जा फिर अस केह् करने कि अस लग्गी जन्ने बनान अल बनान लग्गी जन्ने उस्सी ओह्दै च अस उस्सी लग्गी जन्ने बनान केह्दी गल्ल ही में करा दी बबरू दी हां ओह्दा गल्ल ही में करा दी ते उस्सी लग्गी पौन्ने अस बनान बैसे उस्सी टाईम लगदा गर्म गर्म इन्ने शैल लगदे पर ओह् बड़े शैल खिड़ी जंदे उ'नें गी बी बड़ा टाईम लगदा होर अस गल्ल करचै केह्दी बड़ा सारी डिशां होंदियां बड़ा सारा कुछ होंदा पर में इन्ना बनांदी निं बट जो में बनानी ओह् ही में गल्ल करा'रनी में दाल बनानी चौल बनानी आलू बनानी बस जो बी ऐ जो बी सब्जी होई जो बी सब्जियां बैजिटेवल्स बगैरा ओह् बनान्नी होन्नी में होर कुछ नेईं तां होर फास्टफूड़ ते बगैरा में कदैं बनाया निं पकौड़े गी बैसे टाईम लगदा होर कुसै गी बड़ा जादा टाईम लग्गी जंदा पकौड़ें गी बी टाईम लग्गी जंदा बनांदे बनांदे बैसे सब कुछ होई जंदा पकौड़ें गी बनाइयै फिर अस ते मतलब तेल कड़ाइयै च पाइयै इन्ना टैम लग्गी जंदा उस्सी बी दस मिंट लग्गी जंदे तेले गी कड़ाहिया जैदा पकौड़े बनाने होन जैदा तलनें होन ते टाईम ते लगदा गै ऐ अस एह् बनाचै एह्दै च उस्सी गर्म करियै फिर बड़ा कुछ करने अस उस्सी इ'यां टाईम लग्गी जंदा मेरी मम्मा गै बोलदी उ'नें गै बनांदे हे पैह्लें जो बी ऐ ओह् बोलदे हे कि नेईं जैदा टाईम लगदा अस नमें नमें बनाने रोटी असें इन्ना पता नेईं होंदा कि कि'यां बनानी कि'यां नेईं असें अपने घर आह्लें कशा दा सिक्खने कि कि'यां बनाई तुसें कि'यां नेईं असेंगी बी सखाओ ओह् सखांदे फिर अस लग्गी पौन्ने बनान पर उसलै बड़ा टाईम लगदा अस सोचने कि बड़ा टाईम ऐ साढ़ै शा नेईं बना दी फिर अस नीं कदैं कदैं अस बिच्च कुदै ब्रेक लेइयै बड़ा टाईम लाई ओड़ने अस आपूं बी टाईम बेस्ट करी ओड़ने बिच्च फिर आई जाइयै बड़ा टाईम लग्गी जंदा बैसे सब्जियां जेह्ड़ा बनांदा रौंह्दा उ'नें गी टाईम नी लगदा जेह्ड़े नेईं बनाना उ'नें गी टाईम लग्गी जंदा फिर इ'यां इ'यां करियै अस रोटी बनाना सिक्खी जन्ने ते होर होर जि'यां कि'यां करियै के अस मतलब रोटियै दी गल्ल करा'रनी में हून बड़ा कुश होंदा खानें बास्तै बैसे जि'यां हलवा होई गेआ उस्सी ते टाईम निं लगदा उस्सी दस मिंट लग्गी जाह्गे जादै शा जादै ओह् बी बनी जंदा जल्दी होर अस मतलब होर अस कद्दू होई गेआ बगैरा शगैरा उस्सी बी टाईम लगदा बट इन्ना निं लगदा कद्दुएं गी कद्दुएं गी थोह्ड़ा टाईम लगदा उस्सी गालियै तड़का पाइयै शैल खट्टा जा ओह् बनी जंदा जैसे हून घिये दी गल्ल करो तां घिया तां ओह्दे च मतलब अगर पैह्ले उस्सी तड़का लाना तेला चा ही गालना कदैं कदैं केईं होंदे निं पानी पाई ओड़दे बोलदे सुक्की सब्जी निं खानी पानी पाई ओड़दे केह् बोलदे कि पानी पाइयै उस्सी गलन दिंदे पानी पाइयै ते बड़ा टैम लगदा ओह् गलदा गै निं बैसे ओह् गलदा बट इन्ना निं लगदा अगर सुक्की सब्जी होऐ ना ते ओह् गलदा मतलब तेलै च गालनें अस ओह् गलदा जि'यां जि'यां करियै ओह्दै च गालने अस मतलब उस्सी ते अस तेलै बिच्च ही गालने तड़कै च ही गालने उस्सी गै इ'यां गालने होन्ने ओह् इ'यां शैल गलदा उस्सी टेस्ट बी आंदा जि'यां पानियै च पाच्चै तां उस्सी टेस्ट निं आंदा बिल्कुल बी ते ओह्दी गल्ल करचै घिये दी ते उस्सी बड़ा टाईम लगदा उस्सी मतलब इ'यां सिंपल बनाना होऐ तां शैल लगदा तां अद्धा घैंटा लग्गी जंदा ओह्दै च पानी ऐड़ करियै ओह्दै च निं बनदा ओह्दै च जैदा टैम लग्गी जंदा फिर जैदा बस